अगर हमारे यहाँ पर स्थित अगर स्टेडियम है तो इस्बाग स्टेडियम है यहाँ पर हॉकी स्टेडियम है जहाँ से कई लोग होकी खेलने आते हैं ओर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होता है ओर वहाँ पर कई जगहों से लोग उसमें भाग लेते हें और आसपास के लोग जो हैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्टी हो ज़ाती है और उसका आनंद उठाते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका मालूम नहीं हैं लेकिन हमारा इस्बाग स्टेडियम जो है वह होकी के मामले में सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ भारी संख्या में भीड़ इकट्टी हो जाती हे देखने के लिए